हाणे जूं जेके नयूं वाचियूं आयूं आहिनि सभु बैटरीअ ते आहिनि बैटरीअ जे करे उनमें छा थो थिए ऐं पूरियूं पाणी उनमें जल्दी घुसे थो पाणी घुसण सां बैटरी जल्दी लीकेज थी थिए पाणीअ जे करे जल्दी ख़राब थियनि थियूं सर्किट ख़राब थिए थी कुआइल ख़राब थिए थो ऐं रिपेरिंग जो ख़र्चु उनमें घटि में घटि ॿ सौ रुपिया आहे जेको ॾाढो कास्टली थो पए ऐं ॾिठो वञे त डायल जे जेके पाणी थो पए न सॼो डल ऐं ख़राब थो थी पए ऐं इनखां सुठे में सुठियूं ॿियूं वाचूं उचियूं बि आहिनि पर उन्हनि जी क़ीमत ॾाढी वधीक आहे